हमरा जिलाके अन्तर्गत नीक नीक तीर्थस्थल पूजा स्थल स्थापित अइ हम स्वयं माँ उग्रतारा वशिता आधारिता ताराके भूमिपर जन्म लेने छी हमरा बगलमे कन्दाहा सूर्य मन्दिर जे भारतके मानचित्रपर दोसर सूर्य मन्दिरके नामसँ विख्यात अइ एहिसँ पहिने एक सूर्य मन्दिर आन ठाम स्थापित अइ एकर अतिरिक्त हमरा बगलमे बनगाम लक्ष्मीनाथ बाबाके कुटी छनि जे लोकदेवताके रूपमे ख्याति प्राप्त छनि हिनकर प्रसिद्धी दूर दूर तक पसरल अइ हम एकर साथ साथ दुर्गा पूजा

विशिष्ट रूपसँ मनाबै छी असर ई होइए जे अहि दुर्गा पूजाके दसो दिनके जे भगवतीके अवतार होइ छनि रूप होइ छनि ओहिसँ हम अपन जीवनमे सार्थकता लाबै छी जे मानवमे हर प्रकृति हर स्वभाव हर स्वरूप मौजूद होइ छै कखन कोन स्वरूपक आवश्यकता होइ छै खासकऽ कऽ स्त्री लोकनिमे जे जतने ओ दयालु छथिन ततने ओ दुर्गाके स्वरूपमे अवतरित होइ छनि कालीके रूपमे अवतरित होइ छनि यानी हम अपन देखरेख स्वयं कऽ सकै छी अपन सांस्कृतिक उत्थान स्वयं कऽ सकै छी ताहि दुआरे हम अपन पाबनिके पकड़िके राखी आओर मनबैत रही ई हमर पहचान बनत